महाविद्यालयाची पदवी आशिल्ली म्हज्या घरांतूच खूब जाणां आसात तांच्यानी बीकाॅम बीए अशेंय केलां म्हजो आवय बापूय भाव भयण हांच्यानी केलां तांकां सगल्यांक हांव बरें शिकलेलें जाय आसलें तांच्यानी सगल्यांनी फुडाकार घेतलो हांवें बरें करचें म्हजोय फुडार बरो जावचो शिक्षण हें घेवपाकूच जाय पूण आपली आवड कितून आसा हें पयलीं खबर आसपाक जाय कोणीच कोणी हें घे म्हण फोर्स केलो जाल्यार तें घेतलें आनी मागीर जायना जाल्यार मागीर फुडाराक त्रास जाता त्या खातीर पयलींच कावन्सिलींग करून आपल्याक जितून आवड आसा तें घेवन फुडें वचपाक जाय